हय हांवें एक मोनजात प्रेमी म्हणून म्हाका मांजरां आवडटात तशेंच पेटे आवडटा वा खंयचीय जनावरां जावं तीं गाय आसूं बोकड्यो आसूं आनीक खंयचीय जनावरां आसूं ती म्हाका खूब मोलाची आनी मोगाची अशीं दिसतात आनी म्हज्या आवडीची जनावरां हीं सगळींच जाली पूण म्हजे कडेन जें आसा तें म्हणल्यार एक मांजर एक बुकलो आसा म्हजे कडेन जेका हांव म्हजे कडेन हांव पोशि पोशिल्लो बुकलो आसा आनी तशेंच म्हजे सरभोवतणीं पेटें आसात कितलेशेंच आनी तेचीं पिलां आसात पेट्यांची आनी तेंका आमी जेवण खाण घालतात जाल्यार तशेंच म्हळ्यार आमी तेंका अशें घरांन अशें पोशिनांत पूण तरी सुद्दां तेंका जेवण खाण घालप कारण तें रसत्या वयलें अशें पेटे आसतात हेंका कोणें पोशिल्लें नासतात आनी तेंका साबांळप हितून आमकां खूब आनंद मेळटा म्हळ्यार म्हाका आनी म्हज्या डडाक खूब आनंद मेळटा तशेंच म्हज्या ममामकूय तितून खूब आनंद मेळटा कारण एक मोनजातीक आपलें रांदिल्लें जेवण घालून तेचें पोट भरप म्हणल्यार हेच्या व्हडली खंयचीच अशीं आनंदाची वा सुखदिणीं गजाल आसा अशें दीस म्हाका जाल्यार खंयचीच गजाल अशीं दिसनां की तुका कोणाचे पोट भरून जर तुका जर समाधान मेळटा जाल्यार तें तुजें एक सगळ्यांत व्हडलें समाधान मेळटा तें आनी तातुंतल्यान तुका खोशी जाता कारण तुयेन एक मोनजातीक तेणे तेजे पोट सादें भरल्ले तेज्या पेटकांक तुयेन थोडेशें इल्लें दूध घातलें वा किदें बिस्कीटी घातली अशें तरेन पोस पोशिंल्याच जनावरां भशेन जर तुयेन जर तेका मोग दिलो आपलें पण दिलें जाल्यार तिय तुजें तुका तेंच परीन आसा ते परत ती दितात म्हणल्यार तीच आपलेंपण दितात म्हणल्यार तोच मोग दितात आनी जशी तूं येतगूच तीं शेपडी हालोवन तुजे कडेन येतली वा तुका पोशेंतली अश्या तरेचे तुका मोग वा आपले पण आसा ते मनशां मदी सुद्दां तुका मेळना जें मोनजात एक मोनजात दिवंक शकता आनी आजकाल तेंची स्थिती वा परिस्थिती पळोवंक गेल्यार जर रसत्या वयलें जनावरांची मोनजातींची जाल्यार खूब बिकट परिस्थीती आसा कारण आतां काय काय गांवांनी शहरांची शहरान जी पळय गोरवां रसत्यार पडटा तशींत गांवांनी बी तींच परिस्थिती आयल्या रसत्याक गोरवां आसा ती रस्त्यार पडटात मागीर तशेंच पेटे आसात सुणें आसात तेंय रस्त्यार पडटात खंयची मोनजात आसा ती रसत्यार पडटात आनी मागीर म्हणटात की तांकां लागून तें ऍक्सिडंट जाता पूण तेंका बाबड्या मोनजातींक काय खबरच आसना की आपूण खंय आसा तेंच्या शेताच्या वा तेंच्या खावडळ्याच्या जाग्याचें खावप खावड आसलेल्या त्या जाग्याचेर उदरगतीच्या नावांन थंय रस्तें येतात थंय व्हडलें व्हडलें बिल्डींगो येतात आनी मागीर थंय ऍक्सिडंट जाता आनी मागीर थंय घटना जातात आनी ती दुर्घटना आसता आनी तेका लागून मागीर तांकां दोश दिवप हें खंय पर्यंत सारकें आसा हें तर तांकां खूब तें आयकूनय वायट दिसतां पळोनूय वायट दिसता कारण आमचो समाज आसा वा मनीस आसा तें इतलें स्वार्थी जायत वयता की तें मोनजातींचें केन्नाच चितूंक पावनात पूण मोनजाती प्रेमी आसात तेंच जर दुसरें वाटेन पळेत जाल्यार तें मोनजाती प्रेमी आसा तें तांकां रसत्या वयल्यान उकलून एक बगलेक घर करतलें तेंच्या खातीर वा तेंच्या एक खातीर खाणांची जेवणाची वेवस्था करतलें आनी तशेंच प्रकारे अशेंच तेकात लागून म्हाकाय बी आमच्या वाड्यां वयल्या पेट्यांक वा जांव खंयची आनी जनावरां आसा तांकां जेवण घालपाक वा खंयचीय बिस्कीट घातली केन्नाय इल्लें दूध घातलें केन्नाय शीत घातलें किंवा घरा कडलें रांदिल्लेच इल्ले जर तेंका घातलें जाल्यार म्हाका खूब समाधान जाता आनी पोशिंल्या विशीं आमचो जो जो बुकलो आसा पोशिल्लो ताका सुद्दां आमी खूब मायेन पोसतात आमचोच कसो आमच्या परिवाराचो आमच्या कुटुंबाचो तो एक भाग जावन आसा